जोङो आसामाव एबा आसामनि सुबुं जानानै साफ्रोम सुबुंनि जिउआव हारिमु आरो शिल्पनि बिफावखौ जों लानो हानांगौ मानो होनोब्ला जोङो साफ्रोमबो हारिमु आयदायाव जेरैहाय जोंनि बर' हारिनि मोसानाय मुसुरनाय लोगोसे बेजों गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय आरो जोंनि बायदिसिना सि दानाय बायदि गाबनि महरनि जोङो जोंनि हारिमुआव दङ बेफोर हारिमुखौ जोङो फोथांना लानो थाखाय एबा जोंनि बर' हारिखौ फोथांनो थाखाय जोङो जोंनि गाननाय दख'ना एबा बायदिसिना गाबनि फालि गस्ला बेफोरखो जोङो सिनायथि हिसाबै जोंनि बर' हारिमुआव जोङो दिन्थिनो हादों आरो लोगोसेयैनो बेफोरनि थाखाय जोङो जोंनि न'खर शिल्प जेरै दानाय लुनायनि थाखाय बा बायदि नेम खान्थि आसार खान्थि बेफोरनि थाखाय जोङो गोबां फालिनाय दङ जेरै जोंहा मागो फोरबो फालिथाय बैसागु फालिथाय बेफोरबायदि जोंनि समाजारि बर' हारिया गोबां नेम खान्थिजों जोंफोरो सोलियो आरो बेजोंनो जोंनि न'खर संसारफोरा मोजाङै दैदेनलांजायो बेखायनो जोंनि समाजाव बायदिसिना गाबनि गानग्रा जोमग्राजों जोंनि हारिमुआ सिनायथि मोन्दों आरो जोंनि थांना थानायनि थाखाय जोङो बायदिसिना ना हमनो थाखाय जेखाइ जे आरो न'खरनि बाहायनो थाखाय आइजें आयला बायदिसिनाखो जों बाहायनानै जोंनि न'खर संसारखो जोङो जालांबाय थायो बेखायनो जोंनि जिउआव साफ्रोमबोनि थाखाय हारिमुआ आरो शिल्पआ जोबोर गोनां बेखायनो जों बायबो गाव गावनि न'खरनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि हारिमु आयदायाव एबा जोंनि थांना थानायनि थाखाय जोङो गोबां नेम खान्थि धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै मावनो गोनां जायो आरो गोबां समावनो जोङो बेफोरबायदि फालिथायफोरखो जोङो फालिनांगौ नङाब्ला जोंनि बे जिउआव हारिमु शिल्पनि जेबो सिनायथि गैया जागोन आरो बे गैयाब्लानो जोंनि बर' हारिनि जि सिनायथि बेबो सिनाय जानाय नङा बेखायनो जोंनि आसार खान्थि नेम खान्थिफोरखो जोङो धोरोमनि गेजेरजोंनो गोबां जोङो गियान लानानै न'खरफोरखो सोलियो आरो जोंनि बर' समाजाव जोङो बाथौ समाजखान्थि हिसाबै जोंहा गोबां नेम खान्थि दं आरो बे नेम खान्थिफोरखौनो लानानै जोङो बाथौखौ फालियो आरो जोङो जोंनि बर' समाजाव जेरैहाय जोङो बैसागु फालिथायफोरखो फालियो रंजानायजों मागो फोरबोखो फालियो जोंनि जि मावनाय दांनाय बोसोरारि जोंनि जि आबादारि मोननाय बेफोरखो लानानैनो जोङो मागो फालिथायफोरखो फालियो आरो जोंनि बे न'खर संसारफोरा बेफोरबायदिनो जोङो धोरोमदो लोब्बा लाखिनानै जोंनि सुबुंनि हारिमुफोरखो शिल्पफोरखो जोङो लानानै जोङो बेफोरबायदिनो गाव गावनि न'खरखो जोङो बानायनो हादों मानो होनोब्ला जायहा आसार खान्थि गैया जाय हारिया फालिथाय गैया जाय हारिया बेफोरखो खुंथाय एबा बानायनो नागिरा बेफोरबायदि न'खर एबा समाजा माब्लाबाबो जौगाया बेखायनो जोङो जोंनि न'खर समाजखो फोसाबनो थाखाय जोंनो जिउआव साफ्रोमनिबो गोसोआव हारिमु आरो शिल्पनि गोनांथि आरो जोंनि जि न'खर संसार बेफोरखो बानायनो थाखाय आसार खान्थि नांगौ फालिथाय नांगौ आरो बेफोरखो जोंनो खुंथाय एबा फालिनो थाखाय न'खरारि आइजें आयला बायदिसिना मुवा बेसाद नांगौ आरो बेफोरबायदि फालिनानैनो जोंनि न'खर संसारा सोलियो आरो बेफोरबायदिनो जोङो इयुननि थाखाय बेफोरबायदि हारिमु शिल्पनि गेजेरजों जोङो सिनायथि मोनो आरो अरायबो जोङो जोंनि बर' हारिखौ बयजोंबो मिथिजानाय जायो